میرے علاقے میں فنون اور دستہ کاری کا شعبہ ماحولیاتی پائیداری کا فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کرتا ہے ماحول دوست مواد کا استعمال مقامی ہنر مند اکثر قدرتی اور دوبارہ قابل استعمال مواد جیسے بانس کپاس اون مٹی لکڑی ناریل کے چھلکے اور ریسائیکل شدہ کاغذ کا استعمال کرتے ہیں یہ نہ صرف ماحول کے لیے محفوظ ہوتے ہیں بلکہ مقامی ثقافت کے نمائندگی بھی کرتے ہیں روا روایتی طریقوں کا استعمال مشینوں کے بجائے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے جس سے توانائی کے کھپت کم ہوتی ہے اور کاربون فٹ برنڈ کم رہتے ہیں